में जम्मू कश्मीर इक निक्के जेह् ग्रांऽ कन्नै रौह्न्ना होना मेरा ग्रांऽ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कन्नै लगदा ऐ ते साढ़े ग्रांऽ च केईं देवी देवतें दे स्थान न जि'यां में अपने ग्रांऽ दी गल्ल करां ते कीऽ साढा जम्मू कश्मीर एह् अख़नूर इलाका ऐ ते एह् उ'त्थें ग्रांऽ ऐ मेरा उ'त्थें कलीठ ते इ'त्थें साढ़े कलीठ किला ऐ इक पुराना राजें ज़मान्ने दा ते ओह् अंदर तोहें ई सारें दी जानकारी होनी की हर किले दे अंदर इक महाकाली दा मंदिर होंदा गै होंदा ऐ जिसी राजा होर मनदे हे बड़े ते ओह् मंदिर ऐल्ली बी हैन ते मेरे ग्रांऽ इक काली माता मंदिर ऐ ते उ'त्थें लोक साढ़े ग्रांऽ दे लोक बड़ा मनदे न उसी पूजा करदे न सबैह्रे सबैह्रे पूजा करदे न शामीं पूजा करदे न होर बड़ी में आखी जा ते इ'त्थें सुक्खना कीती जन्दियां न बड़ियां साढ़े मतलब साढ़े म्ह्ल्ले आह्ले लोक होइये जेह्ड़े अग्गें पिच्छें दे लोग इ'त्थें सुक्खना करदे उं'दी सुक्खना पूरी होंदियां न ते भंडारे करदे न अगले सुक्खना पूरी इ'यां अपनी स्हेई सुक्खनां पूरियां होने दे बाद उं'दी मन्नत ऐ ओह् अग्गें अपने मतलब जेह्ड़े लाई लैओ रिश्तेदारें उ'नें बी आखदे सुक्खन करो जि'यां तुं'दी समस्या जरूर पूरी होग ते एह्दे कोला अग्गें दिक्खेआ जा ते इक अखनूर ऐ ते अखनूर बी इक पराना किला ऐ जिया पोता घाट ओह्दे कन्नै इक शैल पांडव गुफा ऐ शैल उ'त्थें ओह्दे बी लोग उ'त्थें बाहरै दे लोग जम्मू कश्मीर दे केईं लाकें दे लोग इ'त्थें घूमन आंदे न क्योंकि चिनाब दरेआ दे कोल ऐ इ'त्थें बी एह्दी खूबसूरती इक दिक्खेआ जा ते दिक्खने आह्ली जगह् ऐ जम्मू कश्मीर इ'त्थें पूल ऐ इक लोहे दा पूल ऐ उसी लोक उ'त्थां आंदे बाहरा दिक्खन साढ़े लाके लोग जौल्ले पानी इ'त्थें बधदा ऐ उसी दिक्खन जन्दे न ते साढ़े अखनूर बिच इक मंदिर होर ऐ कामेश्वर मंदिर जि'त्थें आखेआ जा बहोत प्राचीन मतलब पुराना मंदिर ऐ लोकें मनता ऐ शिवरात्रि उप्पर बहोत बड्डा मेला लगदा ऐ जम्मू कश्मीर ते बाहरा दे लोक बी इ'त्थें आंदे न मंदरा शिवरात्रि उप्पर मत्था टेकदे न महादेव जि'यां तुस लाई लैओ शिवजी भगवान होंदा बड़ा ध्यान करदे लोग मत्था टेकियै अपने घरें ई जन्दे न ते सुख शांति बी इक सुख शांति लभदी लोकें ई इ'त्थें ते होर अग्गें दिक्खे जा थोह्ड़े होर अग्गें जाचै शैह्र आह्ले पासै ते बाह्वे आह्ली माता दा मंदिर ऐ जिसी लोग उ'त्थें काली माता दी पूजा होंदी ऐ ते बाह्वे आह्ली माता ई लोग बड़ा मनदे इस पूरा मतलब की पूरे भारत दे लोग जानदे न इस मंदरे ई ते लोक आंदे न इ'त्थें ते मंगलवार ते इ'त्थें इ'न्ना रश होंदा लोग इ'त्थें पूजा करन औंदे न इ'त्थें लोग मत्था टेकदे लाई लैओ तुस कंजका दिंदे छिल्ली बजांदे क्योंकि साढ़े इ'त्थें साढ़ी डोगरी प्राचीन भाशा केह् आखदे इसी एह् रवाज़ रीति रवाज़ न लोकें ई ते बड़ी मनता ऐ मंदरे ई तुस दिक्खी लैओ ते कन्नै मंदरे दे कन्नै कन्नै थोह्ड़ा दिक्खे जा ते इक मांडा ज़ू ऐ ओह् जम्मू कश्मीरै च इ'त्थें केईं जानवर रक्खे दे शेर होइये सप्प होइये बड्डे बड्डे ते लाई लैओ तुस भालू भूलू ऐ एह् लोग आंदे दिक्खन इ'त्थें लोक जि'न्ना छूट्टियें च आन लोग ऐतवारें आंदे घूमन अपने घरा आह्लें कन्नै दिक्खने जानवरें ई ते नेईं तां बाहर कु'त्थें मौका लगदा तां ई कन्नै शैह्रे च इक गौरमेंट दी तरफ़ा ज़ू बनाये दा जि'त्थें लोग आन जान ते जानवरें गी दिक्खन उं'दे बारे च जानन ते ओह् कन्नै तुसें ई आखेआ जा ते जम्मू कश्मीर च मानसर झील ऐ जि'त्थें इक झील दी खूबसूरती ऐ ते लोग आले दोआले घूमदे न एह्दा नज़ारा दिक्खदे न इ'त्थें लोग मतलब दिक्खे जा ते स्कूलै दी पिकनिक होंदी ना इक ओह् जागत बी मतलब स्कूलै स्कूला आह्ले नी जागतें ई पिकनिक लैंदे न मानसर लेई जाना शैल घुमांदे फरांदे न ते जागतें दा मनोरंजन शैल करियै होंदा ऐ